हम इंडिया तो वो देश में बताती है कि क्या हो रहा क्या गाँव में आया है कोई राज्य में क्या क्या नौकरियाँ आई हैं वो तुरंत बता देता है कि उस राज्य में ए नौकरी निकली है इस राज्य में ए नौकरी निकली लखनऊ में ये नौकरी निकली है तो हर ऊ मीडिया तुरंत बता देते है कि इस यहाँ लखनऊ में ये इतनी जगह निकली है वहाँ इस क्षेत्र में इस जगह निकली है इतनी जगह निकली है मीडिया बता देती है जहाँ जहाँ जगह निकलती है मीडिया तुरन्त खबर दे देती है इस राज्य में इतनी नौकरियाँ निकली हैं इतनी जगह निकली हैं जिस जगह जहाँ जहाँ नौकरियाँ निकली हैं इसलिए और नौकरियाँ कौन कौन नौकरियाँ निकली हैं जिसमें कौन कौन नौकरियाँ निकली हुई हैं तुरन्त मीडिया बता देती है लखनऊ में इतनी जगह निकली दिल्ली में इतनी जगह निकरी कौन वहाँ इतनी जगह निकली जहाँ जहाँ निकलती हैं जगह मीडिया बता देती हैं तो मीडिया तो बहुत अच्छे हैं जिस राज्य में देखो मीडिया बता देती है वह दुनिया की खबर मीडिया बताती है वहाँ ये हो गया वहाँ वहाँ ये हो गया वो मीडिया बहुत सी अच्छे हैं मीडिया से पर खबर बताती है वहाँ ये हो गया वहाँ वो गया वहाँ वहाँ से ये हो गया उस देश में ये हो गया में ओ हो गया कहाँ बाढ़ आती है तुरंत बता देती है इतनी यहाँ बाढ़ आई वहाँ से बाढ़ आते हैं कुछ होता है यह में यहाँ यो हो गया वहाँ हो गया मीडिया तुरंत बताती है मीडिया तो बहुत ही अच्छी है मीडिया हर जगह बताती है जहाँ ये जगह निकली हुई है सरकारी इतनी जगह निकली इतनी वहाँ निकली है कार्य कोई भी जगह हो सरकार में तुरंत मीडिया बताती वहाँ इतने मीडियन इतनी जगह निकली वहाँ इतनी जगह निकली हैं अन्य देश में क्या हो रहा क्या न हो रहा कहाँ क्या हो रहा कहाँ जऊन हो रहा है तुरंत बताती है मीडिया कि यहाँ इतनी जगह निकली हुई है बेसन निकली हुई है